स्नि मार्स नै रोजा दाइन से सेप्तेम्बर नै रोजा नैजिसे नै फेब्रुवारि नैरोजा बा बा सेप्तेम्बर नै रोजा गु फेब्रुवारि नैरोजा नैजि